नमस्ते हाँ पलंग भी बनाते हैं टेबल भी बनाते हैं कुर्सी भी बनाते हैं हाँ बना देंगे आपको जो भी कहेंगी आप लकड़िए भेज देंगी बना देंगे अरे बना देंगे पलंग बनवाना है तख़्ता बनवाना है तो पच्चीस रुपये लगेगा आपको हेलो कुछ कम कर देना ना आप हमारे यहाँ बनता है कि बनाने वाले आते हैं कि यह सब बना देंगे बताइए आप कब चाहिए आपको चलो ठीक है भेज देते हैं ठीक है बना देंगे भेज देंगे हाँ अच्छे से बनाएँगे हाँ जैसे कहें बना देंगे चलो ठीक है ठीक है आपको बना देना है जैसे कहेंगी आप वैसे बनाएँगे ठीक है

चलो ठीक है आप बताइए जबको बनवाना है उसी दिन आपको बन जाएगा हाँ ठीक है बना देंगे जो डिज़ाइन कहेंगे बना देंगे और बताइए